मैंने आखिरी किताब पढ़ी हुई थी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित जिसका नाम है अग्नि की उड़ान उस किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उस किताब में बहुत ही रोमांचित कहानियाँ थीं और उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कथन लिखे हुए थे जिसे पढ़ने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जीवन में अगर सब कुछ हार भी जाओ तो भी आशा की एक उम्मीद हमेशा नजर आती रहती है हमें बस उसी एक आशा की किरण के लिए ही जीवित रहना है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम उसमें लिखते हैं कि मेरा जब एन डी ए में सेलेक्सन नहीं हुआ मैं जब एन डी ए की परीक्षा में इंटरव्यू में जाकर फ़ेल हो गया तो भी मुझे बहुत निराशा हुई किन्तु मुझे आशा की एक किरण नजर आई जिसने मुझे हमारे देश का महामहिम और मिसाइल मैन बना दिया है उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए उसके बल पर ही हम हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए